सुबिदा मोनब्ला आङो आंनि ओनसोलाव आबादारि मावथिफोरनो आनसुंथाइ होनो बिथांखि आखाइयाव लागोन आबाद मावनो माय जोलै बेगर आरो देमसि बेगर सिबिं बेगर फाथो बेगर सबाइ बेगर बेफोर बेफोरखौ हरगोन आरो बेफोर आबादाव जाहाथे एम्फौ एनलाफोरा जानो हायैनि थाखाय मुलि बायदि मुलि बायदिसिना मेडिसिन सारनो थाखाय मेसिन बेफोरखौ हरगोन आरो बेफोराव आबादफोरखौ जोथोनै लानो थाखाय रांजों लोगोसे सोरगिदिं आबादफोराव जेरै बेरा बायदि जाहाथे बेफोर आबादफोराव एम्फौ एनला आरो जिब जुनार जेरै मोसौ बोरमा बायदिफोरा बेफोर आबादखौ जाहाथे नस्थ' खालामा बेफोरखौ बेफोराव जों बेरा बायदि होनो थाखाय औवाफोरखौ बाहायनानै बेरा होनानै सारिगिदिं जों बेफोर आबादाव बेरा औवाखौ बेरा होनानै जोथोनै आबादफोरखौ लाखिनो हायो बेफोरखौनो आङो मावथिफोरनो आनसुंथाइ महरै होनो आखाइयाव लागोन